बिहारमे लोक कनियाके ढ़ेर ऊपहार देल जाइत छै ओकर वियाहमे जैसेकी ओकरा जेकरामे ढ़ोलना पड़ैछै नथिया पड़ैछै झुमका पड़ै छै अंगूठी पड़ै छै ढ़ोलना पड़ै छै ढ़ेर चीज छै ओकरा कनियाँ के दहेज के जहाँतक बात आबै छै तऽ लड़कियेके बाप पूछैत छै की लड़का कोन नौकरीमे छै सरकारी करैत छै कि प्राइवेट करैत छै कि इंजीनियर छै आ जब बुझ लए कि सरकारी नौकरी छै तऽ अपने चाहतै की हमरे बेटीके जादेसँ जादे पैसा दे दियै आओर ऊझलके पैसा देतै कि सरकारी नौकरी वलाके सेहे प्राइवेटके तनी कम दै छै ईहा बिहारमे ढ़ेर चलन छै जूनियरो इंजीनियरके ओकरो खूब पैसा मिलैत छै आजकल देखैत छियै जे खूब पैसा ओकरो जूनियरो इंजीनियरके लड़कीके बाप दए छै पैसा लड़कीके बाप अपने ओ लड़कियेके बाप चाहैत छै कि लड़का हमरा सरकारी नौकरी मिलए ओकरे पैसा दियै हमरे बेटी खूब राज करए आ लड़कीके बियाहमे ओकरा ढ़ेर ढ़ेर तरहकेँ ऊपहार देतै जैसेकी ओकरा कानके पड़ैत छै नथिया पड़ैत छै ढ़ोलना पड़ैत छै अंगूठी पड़ैत छै बिछिया पड़ैत छै अपनो लड़कियो खुश रहैत छै कि हमरा ढ़ेर ऊपहार मिलल लड़को सरकारी नौकरी वला मिललै बापो खुश आ कनियो खुश रहैत छै अपन दूल्हा से इएह सब ऊपहार दए छै बिहारमे लोक कनियाँके आ दहेज तऽ है कि सरकार काम करि रहल छै लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे खतम होते इहो सब चीज